ग्रामीण समुदाय के युवा कृषि शैली को इस प्रकार से देखते हैं कि पहले कृषि को जब करते थे खेतों के जोतने के लिए तो रहटों से पानी खींचा जाता था और खेतों में दिया जाता था जो कि बैलों के उपयोग के द्वारा किया जाता था उनके लिए कुआँ बनाते थे उन कुओं में रहट चलाया जाता था जिससे उन बैलों के द्वारा रहट से पानी खींचा जाता था और फिर उन खेतों में दिया जाता था और अब अब आज कल के युवा जो कि मशीनरी चल रही है ट्रैक्टर वगैरह उनके द्वारा खेतों को जोतते हैं और उनसे टाइम के टाइम का भी बचत होता है और पानी के लिए जो बड़े बड़े बोर कराते हैं उनमे अच्छी अच्छी किस्म की मोटरें डालते हैं मोटरों से पानी दिया जाता है उन मोटरों से खेत का खेत में पानी जल्दी भरता है और टाइम का भी बचत होता है जिससे कि आज कल के युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं टेक्निकल टेक टेक्निकल रुप से चल रहे हैं जो कि आज कल के लिए बहुत ही उपयोगी टाइम बहुत कम होता है और हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में जो कि युवाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टाइम का भी बचत होता है इसलिए वो हमारे लिए छे रहे हैं युवा बस यही कहना चाहता हूँ और ग्रामीण में कहा जाए तो युवा बहुत ही अच्छी तरह से कृषि कर रहे हैं और मशीन का भी उपयोग कर रहे हैं पहले के जमाने में बैलों का उपयोग किया जाता था और अब इस जमाने में ट्रैक्टर मशीनरी बहुत चल रही हैं और जब कृषि पक कर तैयार हो जाती है खेत पक कर तैयार हो जाता है उनको कूटने के लिए भी मशीन का ही उपयोग किया जाता था पहले उनको कूटा जाता था हाथों से तब अनाज निकाला जाता था और अब मशीन ऐसी ऐसी चल गई हैं जिससे कि टाइम भी कम लगता है और डायरेक्ट अनाज निकल जाता है